ہلو جی وعلیکم السلام جی بالکل بول رہا ہوں جی جی دہلی سے بول رہا ہوں کہیے آپ کی کیا خدمت ہو سکتی ہے بالکل مل جائے گا جی لوکیشن بتا دیجیے دہلی میں کہاں چاہیے اچھا نارتھ ایسٹ میں جی آپ بجٹ بتا دیجیے پچاس لاکھ کا ہے پچاس گز بالکل مل جائے گا جی لگا دیں گے آپ کے لیے اصل میں دیکھیے بھائی جی جگہ کے حساب سے نا زمین کی قیمت تھوڑی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ویسے آپ ایک بار دیکھ لیجیے گے تو آپ آپ کو پتا چل جائے گا جی میں آپ کو غلط نہیں لگا رہا ہوں نہیں آپ کے ساتھ کیا دھوکا کرنا جی آپ مسلمان بھائی ہیں ہمارے آپ ابھی فون پہ بات کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا ایک بار کو دیکھ لیجیے گا زمین زمین آپ کو پسند آ جائے گی ایگریمنٹ ہو جائے گا پھر کوئی بات ہوگی جی کوئی بات نہیں اجی اجی بالکل دیکھی بھالی ہے اپنی زمین ہے اجی زمین تو بہت بڑھیا ہے آپ ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ کو جس حساب سے چاہیے ہم اس حساب سے آپ کو کر دیں لگا دیں گے اپنے اپنے بھائی ہیں آپ کہاں سے اجی دیکھیے مین روڈ کا حساب یہ ہے تھوڑا کہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے جی تو آپ ایک بار آ جائیے باقی آپ کو کوئی نہیں جی آپ کی پسند ہماری پسند آپ کو جو چاہیے وہی دلوائیں گے جی آپ کو اجی میں جی جی جی میں آپ کو آپ کا میرا ایڈریس ہوگا آپ کے پاس یا میں واٹسپ کر دوں گا جی آپ آ جائیے ایک بار جی جی جی آپ دیکھ لیجیے گا ایک بار جی پسند آ جائے تو بات پکی کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اوکے